जीअं के मराठीयुनि जो फैवरेट उसल मिसल पाव हूंदो आहे गुजरातियुनि जा फ़ेमस ढोकला इदडा हूंदा आहिनि हीअं ई मां खमण जी रेसिपी ॿुधाए रही आहियां जीअं की पहिरियां बेसण खणिणो ॿ कोप हुन में थोरो लूणु हैड थोरी खंडु हिकु लीमो मिलाए करे ॿ चुमिचियूं तेलु मिलाए पोइ थोरो पाणीअ ऐं गोल सां थोरो गोल रेडी करिणो थिक बैटर हुजणु ठीक हुजणु खपे तंहिं खां पोइ नोर्मल नोर्मल पाणी धीरे धीरे विझी करे हुनखे घुमाईंदो घुमाईंदो घुमाईंदो रहिणो हिन पासे प्रैशर अन कुकर में इडली कुकर में थोरो पाणी विझी जेके लीमो पाणि हिन में निचवयो हुजे उहा लीमे जूं खलूं पाण खे कुकर में विझी छॾिणियूं जीअं की कुकर हेठां कारो न थींदो आहे हिन पासे घुमाए घुमाए करे हिक ई ज साइड घुमाइणो ॿ साइड न घुमाइणो हिक ही साइड त खमण थोरो फुढंदो आहे हुन में हिकु चुमिची इनो विझी मथां ॿ चमिचियूं गरमु पाणी विझी घुमाए घुमाए घुमाए करे हुनखे मतलबु सभु हिक ही साइड में घुमाइणो आहे पोइ ॿिए ॿी थाल्हीअ में थोरो तेलु हणी करे पोइ हुन बैटर खे हुन में विझी छॾिण जो आहे पोइ हुनजे मथां थोड़ो गाड़ो मिर्च छटे करे हिकदमि पोइ कुकर में इडली कुकर में रखी छॾिण जो आहे पंज मिंट हिकदमि फ़ुल न मतलबु मीडियम स्लो ते थोरो सीझण ॾियणो आहे पोइ खमण पंजे मिंटे खां पोइ चैक करिणो आहे नाइक विझी करे ॾिसणो आहे की नाइक ते बैटर चिपके थो या त हिकदमि प्लेन नाइक निकिती आहे प्लेन निकिरे मतलबु थी वियो आहे ऐं थोरो चिपके मतलबु अञा ॿ मिंट सिझंदो ॿ पोइ हुनखे लाहे करे पोइ हुनखे पंखे जे हेठां थोरो ठारिणो आहे ठरी वञे पोइ हुनखे चीर लॻाए करे तेलु तेल में हुनजो वघार करिणो आहे जीअं की तेलु गरमु करे हुन में राई लीमड़ो विझी करे पोइ हिनखे वघार लॻाए ॾियणो आहे थी विया खमण तयार